हैलो नमस्ते जी केह् हाल ऐ थुआढ़ा अंऊ खरी मड़ो लेटी दी बस कम्म करियै लेटे दे न पूरे दिन कम्म निं छुड़दा ऐ मड़ो स्हेई गल्ल स्हेई गल्ल ऐ इनेंगी केह् ऐ छड़ा कम्म लोड़दा बंदा चाहे मरी जा अं आं इयै स्हाब ऐ सारें दा गै केह् करचै ना ना नेईं होआ आं जी आं जी सनाओ सत्संग आं मड़ो जाना ते ऐहा पर इक्क रिश्तेदारी गै बड़ी ऐ केह् करचै ते मेरे घर अज्ज सूत्तरा उत्थें जाना पौना आं ओह् ते सबेरै सबेरै जाना सूत्तरै ई ते आई जाना त्रै चार बजे धोड़ी आई जाना ते तुसें कैलूं जाना ते दिक्खो आं मड़ो भी में ते त्रै चार बजे हारे नौना ते भी त्रै चार बजे हारे गै आना होना ओह्बी ऐ ते दिक्खी लैयो भी ते दिक्खेओ तुस चलेओ त्रै बजे हारे अंऊ औगी चैार बजे ऐ नी भी किट्ठे आई ते आं भी चलग ते आई जाह्गे किट्ठे आई जाह्गे ऐनी आं जाना ते ऐ जाना ते ऐ यरो कुड़ी होई दी अंजी मालका मालका हैन न चलो ठीक ऐ ठीक ऐ चलो